इंदौर का रजवाड़ा साँची के स्तूप भीमबेटका के शैलचित्र खजुराहो के मंदिर मांडू का महल ऐसे बहुत से ऐतहासिक स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं इसके अलावा आप इसका और इतिहास देखेंगे तो जबलपुर के रानी दुर्गावती का महल अहिल्याबाई होळकर का पूरा साम्राज्य ग्वालियर के किले दतिया का किला ऐसे बहुत से और चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश की ऐतहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है और बताता है कि मध्य प्रदेश इतिहास में कितना अपना नाम रखा है इसके अलावा ओरछा का जो लाला हरदौल का पूरा एक साम्राज्य महल और बेतवा का किनारा यह भी मध्य प्रदेश के इतिहास को बयाँ करता है और राम राजा सरकार यह सभी ऐतहासिक पृष्ठभूमि को बयाँ करते हैं मध्य प्रदेश की